आं हॅलो आं

आयदनांचो रेट विचरपाक फोन केल्लो तुमी आयदनां विकता न्हू मोटे तोप जाय आनी प्लीज व्हडलें तोप कशें आनी प्लेटी

आमकां न्हू अशें हें आसता पांच परतनाक न्हू लोकांक रिटन गिफ्ट म्हण दिवपाक प्लेटी जाय आसल्यो मात्श्यो बऱ्यो दाटश्यो कश्यो दितल्यो तूं प्लेटी दिल्यो आल्यार आनी आमकां म्हणो कमी दिना अशें येता चड घेतलें आल्यार आं बरें आमकां पन्नाशेक प्लेटी जाय आसल्यो प्लेटी

पण आतां हें ट्रे बी कश्यो तुज्यो ट्रे बी डजन कश्यो एक ट्रे आमकां पन्नास प्लेटी दी आनी मात्शें कमी कर न्हू आं आं ना बाये एक मनीस धाडटा मागीर तूं ताका धाड बेगीन करून दिता आयदनां बी कोण ऑर्डर घेवपाची आयदनां मागीर कशें दिवपाची आं आं आं मागीर सांग कोणा विचारल्यार मागीर सांगता हांव तुमकां कळ्ळें न्हू पॅकींग बी तुमीच करपाचें आं नांव घालपाचें पॅकींग करपाचें आनी दिवपाचें तेका पॅकेटूय दिवपाचें तुमीत आं तें बरें आसा तें तुमी मॅनेज कर तशें प्लास्टिकाची सायडीक काडा पयशे एक ती एकशी एक रुपया धरां पिशवीचें पेपराची करात आं पिशवी चल बरें बरें बरें